आंनि माखासे मोजां मोननाय बाइकफोराथ' गोबां दङ आरो बेफोरनि नामफोरा जाबाय रयेल एन्डफिल यामाहा टिभिएस बाजास हन्डा आरो गोबां दङ बे बेसेल' नङा आरो आंहाबो मोनसे बाइक दङ बेयो जाबाय रयेल एन्डफिल आं आगोलनिफ्रायनो बे बाइकखौ लुबैयोमोन जि आगोलनिफ्रायनो मानसिफोरखौ सलायनाय नुनायाव आंबो लुबैफायोमोन जे एनि मोनसे जार्म थायो एखौ नुनानै आंबो लुबैयोमोन

बे बाइकआ मोजां आरो दामबो मानसिफोरा गासिबो बायनो हाया आं गाव बायखायनो आरो आङो बाबाखौ थेंकफुल बेनि थाखाय आंनो बायनो होनो थाखाय आरो बे बायदि आङो कलेज थांलाय हैलाय खालामो हदायबो जि बिदों जि थांलाय हैलायआ एसे मोजां जायो आरो हस्था जायो आरो गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखायथ' बेफोर बाइकफोरानो मोजां आरो जोंनिफ्राय जि मोजां जायगाथिं बाइकदोंनो थाबायनो हागोन जोंनियाव उदालगुरि जायगानिफ्राय थावां थांनो हागोन अरुनाचलथिं आरो भुटानबो हांनो हायो जि मोजां समायना जायगाफोरदों बे बाइकदोंनो थाबायनो हागोन आरो आरो बे बाइकल' नङा आरो गोबां दङ मोजां मोजां बाइक जि दायो हायदों गोदान हिमालयान सिक्रेम बेफोर दङ बेफोर जोबोद मोजां बिदोंबो मोजां मोजां जायगाफोर आगार गोजान जायगाथिं थाबायनो हागोन बिसोर बाइकफोरा जि क्वालिटिफोरा जोबोर मोजां आरो जि खाथि खालानिफ्राय नङा गोजान जायगाबो थाबायनो हायो जेरै लादाक एथिं जि एल्टिटिउड थायो जि हाइ एल्टिटिउड बेफोरखौबो बियो जि बिआर खामनो हायो आरो मोजाङै सलायनानै जि गोजान जायगा जै नुफेरै जायगा जे बेलेग गारिफोरजों थांनो हायैफोर बायदि दों बे बायकफोरा थांनो हायो आरो आंहाबो थांनो लुगैयो आंबो आंबो बेनिखायनो सानदोंमोन आंबो जि कलेज जोबखांनायनि आङो थांगोन सानदोंमोन आंबो लोगोफोरजों जि मेम'रिस बानायनो थाखाय बाइकफोरजों थाबायनानै जि क्रिएट खामनो हायो बिफोरो बेलेग जाखायो आरो बिदिनो ट्रिप थांनांगौ लोगोफोरजों जि होमबाना लोगोफोरजों बर्न्डफोरा मोजां जायो आरो आंहाबो सिमां दङ जि सुफार बाइक बायगोन होन्नानै जि एसे दामफोरा बाहाय गैजि जायो आरो बेनिखायनो उनाव आं गाव गायनि फैसाजोंनो बायगोन सानदों आंहा बे जाबाय मोजां मोननाय बाइकआ जाबाय यामाहा एमटि जिर' नाइन आं जोबोर मोजां मोनो बे बायकखौ नुनायावबो मोजां आरो खारनायावबो बेराथ खारो आरो कावासाखिनिफ्रायबो जेद नाइनहान्ड्रेड बेखौ नुनायाव बेराथ मोजां मोनो जि एनिफ्राय आवासाव खारो जि गोमो बियो जो जोबोर मोजां खोनायो आरो मोजां मोनो नुनानै